हाँ हलो बोलें बोलेंगे मुझे एक बुक लेना है मुझे एक बुक लेना है वह गैस पेपर ले रहे हैं पार्ट वन का हिंदी का और एक पेन लेना है लिंक ग्लाइडर और एक नोटबुक लेना है हिंदी का और एक मैथ्स और एक इंग्लिश और एक पेंसिल दे दीजिए और एक और बुक लेना है हमको एक जोग्रोफ़ी की बुक दे दीजिए एलेवेंथ एलेवेंथ का पार्ट वन का और और एक एक और पेन दे दीजिए

अभी नोटबुक नोटबुक नोटबुक और कर दीजिए एक एक और और और और एक एक बुक और लेना है बुक का रेट कितना है वो जोग्रोफ़ी जोग्रोफ़ी वाला नोटबुक नोटबुक का

कितने हाँ हाँ दो है और पेन हाँ और वह पेंसिल है और वह पेंसिल का और गैस पेपर का क्या है हाँ हाँ टोटल कर दीजिए हाँ हाँ टोटल टोटल देख लीजिए कितना हो गया

मुझे मुझे अथी कलर ले कलर का क़लम लेना है हाँ हाँ आर एक और एक एक कलर लेना है और एक और एक और एक और लेना है वो क्या बोलते हैं उसको हाँ मार्क मार्कर एक मार्कर एक मार्कर लेना है हाँ और वो कर दीजिए उसका पूरा प्राइज़ टोटल कर दीजिए ठीक है ठीक है